काम के आलावा मुझे टी वी देखना बहुत पसंद है और टी वी में मुझे मूवीज़ देखना पसंद है बहुत मेरी फेवरेट मूवी है थ्री इडियट और बाहुबली और कुछ कॉमेडी सीरियल्स है जैसे कपिल सर्मा के सो वो देखना मुझे पसंद है और मैचेस क्रिकेट मैचेस देखना पसंद है जैसे आई पी एल और इंडिया के कोई भी मैचेज़ हो तो मैं नहीं छोड़ता हूँ वो मैं बिल्कुल ही देखता हूँ तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और रूचि की जहाँ तक बात करें तो मुझे मैं क्रिकेट खेलना भी मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट के आलावा कैरम बोर्ड खेलना भी पसंद है और बैडमिंटन खेलना भी पसंद है कबड्डी भी खेलता हूँ मैं और कभी कभी लिखता भी हूँ शायरियाँ और कविताएँ और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है पेंटिंग मतलब ऐसे कि मतलब डिज़ाइन वाली पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है मुझे और ऐसे ही बस